हॅलो हांव बिंदीया आरोलकर उलयतां हांवेन तुमची कॅब बूक केल्ली थोड्या वेळा पयलीं कॅब बूक करताना हांवेन लॉकेशन घातिल्ली कांपाल पणजे सो मा आतां कितें कारणां लागून म्हाका हांगचे भायर सरचे पडले सो मात्शे ये थळ चॅन्ज जाला सो सो हें बदल्ले थळ आसा आतां तुमी म्हाका मारूती राया मंदीर मळ्यान मातशे पिक अप करपाचे हांव माफी मागता कारण मातसो तुमका प्रॉब्लम मातसो त्रास जालो ह्या खातीर बट हांव हांव ऑलरेडी मारूती राया मंदीरा कडेन पावलेले आसा तुमी जाता तितले बेगीन थंय येवचे धन्यवाद